मैं प्रसिद्ध यूट्यूब प्रसिद्ध डानसिंग आदिवासी यूट्यूब चैनल देखती हूँ जिसमें वे पारंपरिक डांस दिखाते हैं तथा वे डांस के माध्यम से अपने संस्कृति व सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं वे डांस के गीतों में अपनी संस्कृति से संबंधित बातें रखते हैं तथा वे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने व अपने संस्कृति को विशेष तौर पर प्रस्तुत करते हैं वे अपने संस्कृति से जुड़ी सभी तरह के कार्यक्रमों वा कार्यक्रम वा लोकनृत्य गीतों को सामने प्रस्तुत करते हैं तथा डांस करने वाले अपने संस्कृति के हिसाब से वह अपनी मर्यादा में रहकर डांस प्रस्तुत करते हैं जिसे देखने में बहुत आकर्षक लगता है व वह अपने पहनावे को भी प्रस्तुत करती हैं जिससे आदिवासी समाज या आदिवासी लोकनृत्य प्रस्तुत होते हैं मैं इस चैनल को देखना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसे देखकर अपनी संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है में खाली समय में इस चैनल को इस चैनल में उससे सम्बंधित लोक नृत्य वा लोकगीत देखती हूँ जिससे यह हमारे समाज वा अपनी संस्कृति कि जानकारी प्राप्त होती है साथ ही इसमें तरह तरह के ऐसे गीत है जो हमें अपने अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के वे सहायक होते हैं वह अपने संस्कृति से जोड़े रखने में मदद करते हैं इसमें सभी तरह के गीत शामिल होते हैं जिसमें हम अपने संस्कृति में हो रहे कार्यक्रम में शादी समारोह हुआ त्योहारों में हो रहे कार्यक्रम का वर्णन भी होता है गीतों के माध्यम से वे सभी प्रकार के सभ्यता व संस्कृति से जुड़ी चीज़ें रखते हैं जिससे वे हमें अपने संस्कृति कि पहचान वह अपने संस्कृति की सभ्यता पहनावे व रहन सहन को बताते हैं तथा वे अपने सभ्यता से जुड़ी बहुत सारे चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं पता होती है वे भी बताते हैं वह अपने समाज से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें संगीत या गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं जिसे हमें बहुत सारे जानकारी अपनी सभ्यता से मिलती है